हमर इलाक़ामे जे छै ने से परिवहनक बहुत असुविधा तऽ नहि छै लेकिन हँ ई छै जे कने भीड़ भाड़ रहै छै आ जहियासॅं कोविड तोविड भेल तऽ कनि लोक भीड़ भाड़सॅं परहेजो करै छै कनि परेशानियो होइ छै हँ ई ज़रूर छै जे बहुत जल्दी जल्दी गाड़ी नहि भेटै छै कनि देरसॅं भेटै छै तऽ कनि ओ सुधार दोसर जे कनि रूट अगर ग़लत भऽ जाइ छै तऽ ओकर दूरियो बढ़ि जाइ छै लोककें किरायो भाड़ाक परेशानी उठबै परै छै जे कनि किरायो भाड़ा बढ़ि जाइ छै एहिसभ समस्याक कनि दूर करना छै जे रूट कनि शॉर्ट होइ